पशुपालन टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा में बहुत अधिक योगदान दे सकता है क्योंकि जब हम पशुपालन करते हैं तो वह सिर्फ़ आर्थिक स्थिति ही नहीं सुधारती उस व्यक्ति की बल्कि खाद्य सुरक्षा में देश के लिए बहुत लाभदायक भी होती है और पशुपालन करने से मांस डेरी और अन्य जो पशु उत्पाद है वो प्रदान कर मतलब लेना बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत आसानी से मिल भी जाता है जैसे हम गाय से दूध प्राप्त करते हैं भैंस से दूध प्राप्त करते हैं उसे हम डेरी में ले जाते हैं फिर डेरी में जाने के बाद वो वहाँ पर उससे जैसे दहीं बनाया जाता है उससे घी बनाया जाता है मक्खन निकाला जाता है वो सब चीज़ें और वो सभी चीज़ें जो रहती हैं वो बिलकुल शुद्ध होती हैं क्योंकि वो गाय के दूध से बनी रहती हैं तो वो मिलावटी भी नहीं रहती और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इस व्यवसाय को करते हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए हम और अधिक पशु पाल सकते हैं जिनके घर में कम पशु हैं वो ज़्यादा पशु पाल सकते हैं उनको अच्छा चारा खिला सकते हैं तो इसे और बेहतर बना सकते हैं पशुओं के लिए एक अच्छा चारा भी बहुत लाभदायक होता है जिससे उसका दूध भी बहुत अच्छा होता है